हैलो जी जी जी जी जी जी हाँ जी जी जी जी हाँ जी

ठीक है तो अभी उन्हें बोलिए वेट करने के लिए अभी उनको बोलिए वेट करने के लिए जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम बुलाएँगे हाँ एक घंटा लगभग ठीक हाँ ठीक और कौन कौन लड़के आए हैं कितने लड़के आए हैं टोटल जी जी जी हाँ तो किस किस पोस्ट के लिए आए हैं वे लोग जी जी जी जी

जी जी जी ठीक है तो उनका डोकोमेन्ट वेरीफाई कीजिए पहले औउर उसके बाद फिर एक घंटे बाद नहीं हो तो भेजिएगा ठीक है लड़के लोग का डिसप्लिन कैसा है ठीक ठीक है ठीक ठीक है एक घंटे बाद भेजिए